مجھے اپنے بڑوں سے جب یہ معلوم ہوا کہ دوڑنا ایک بہترین جسمانی سرگرمی ہے جس کو لوگ صحت اور فٹنیس کے لیے شوق کے طور پر یا پیشے کے طور پر اپنا سکتے ہیں دونوں صورتوں میں اس کا اپنا فائدہ ہے تبھی میں نے ایک فیصلہ لیا کہ میں بھی دوڑنا شروع کروں کاش میں نے اس کو پیشے کے طور پر تو نہیں اپنایا بلکہ میں شوق اور صحت کے لیے دوڑنا پسند کرتا ہوں میں شوق کے لیے اور صحت کے لیے دوڑتا ہوں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 جیسے دوڑنے سے جسم میں خوشی کے ہارمون بڑھ جاتے ہیں یا ہارمون تناؤ اور دباؤ کو کم کرتے ہیں اور آپ کو بہتر محسوس کرنے میں مدد کرتے ہیں میں کافی دنوں سے دوڑنے کا کام کر رہا ہوں اس لیے میں صبح دوڑنا پسند کرتا ہوں کیونکہ صبح کی تازی ہوا بہت ہی مفید ہوتی ہے اور مجھے اس کی کامیابیاں بھی محسوس ہوتی ہیں کہ میں خود کو صحت مند محسوس کرتا ہوں لیکن جب میں دوڑنا چھوڑ دیتا ہوں تو میں جسمانی طور پر کمزوری محسوس کرتا ہوں اور بہت سستی اور کاہلی سوار ہو جاتی ہے اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ دوڑ سکوں